मां पंहिंजे पुट जे जनम ॾींहं ते हथ मथे करे करे नचणु लॻियमि तंहिंखां पोइ हर फ़ंक्शन में थोरो थोरो नचंदी हुयमि तंहिंखां पोइ अलॻि सहुलो डांस करिणो हुयो त शीशे जे आइने जे अॻितां बि करे मां थोरा हथ पैर खणंदी हुयमि तंहिंखां पोइ मां धीरे धीरे नचणु सिखी वयमि